جب بھی مجھے کوئی مجسمہ بنانا ہوتا ہے تو میں اپنے مجسموں کی جگہ اور تنصیب کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت غور کرتا ہوں کیونکہ مجسمہ سازی کرنے کے لیے تنصیب کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر تنصیب کے لیے وقت نہیں مل پایا تو آپ بہترین مجسمہ سازی نہیں کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں میں خوب غور و فکر کرتا ہوں کہ کہاں پر اسے رکھنا ہے اس کا لوکیشن کیا ہے اور اس مجسمے کی وہاں پر کیا اہمیت ہے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ مجسمہ سازی کریں گے تو آپ کی مجسمہ سازی اور جو آپ کا مجسمہ تیار ہوگا وہ کافی لا جواب اور خوب صورت ہوگا تو اس سلسلے میں میں اس جگہ پر جاتا ہوں جہاں پر اس مجسمے کو نصب کیا جانا ہے اور اس مجسمے کے جو چاروں طرف اطراف ہوتے ہیں ان ساری چیزوں پر غور کر کے اس کے بعد ہی میں کسی مجسمے پر ہاتھ ڈالتا ہوں یا اس پر میں کوئی کام کرتا ہوں کیونکہ ان مجسموں کے ذریعے سے ہم اپنی ثقافت اور اہمیت کا پتہ بتاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی اور بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں